हमरा जे हइ ने मतलब एत् एतय घरपर मूड़न भेलै देवघरमे मूड़न भेलै ओकर बाद भी ओकर बाद शादी भेलै ओकर बिहारके भी अन्दरमे बिहारके परम्परा जे हइ ने मतलब अपना समस्तीपुर जिलाके बात हइ समस्तीपुर जिलामे मतलब समस्तीपुरके परम्परा जे हइ ने मतलब बढ़िआँ हइ पहिले मतलब मूड़न भी कर मूड़न जकरा अथि रहै हइ से मूड़न करै हइ आ जकरा नहि रहै हइ से नहि करै हइ मतलब यहाँके परम्परा हइ आ इसभ हरि हरिजनमे भी जे हइ ने पहिले शादी ब्याह होइ हइ तकर बाद ब्राह्मणमे पहिले जे हइ से पहिले होइ छै जनेउ होइ हइ जनेउ भेलाके बाद श् शादी होइ हइ इएह परम्परा हइ यहाँके